हैलो हन्जी हन्जी हंजी दिक्खो जी एह्दे च एह् हुंदा कि साढ़े तिन्न कोर्स हुंदे ऐ एक ते स्किन दे रिलेटड़ हुंदे न एक ते ब्यूटी जेह्ड़ी मतलब कि साढ़े मेकप दे रिलेटड़ हुंदा इक हेयर दे रिलेटड़ हुंदा हेयर च अस ट्रीटमैंट बी करी सकदे जि'यां कि साढ़े बाल बगैरा बी झड़दे डैमेज होई जदें न एह्दे बिच केह् ऐ स्मूदनिंग आंदी ऐ रिबाॅडिंग आंदी ऐ नेईं नेईं बिल्कुल नेईं एह्दे च केह् हुंदा कि असें थोह्ड़ी केयर करनी पौंदी थ्होड़े इं'दे जेह्ड़े प्रोडक्ट न ओह् यूज करने पौंदे होर ड़ेह्ली स्पाऽ लैना पौंदा ऐ नेईं नेईं नेईं नेईं नेईं एह् तां लोकें इक सिर्फ इक अफवाह् मचाई दी ऐ ना एह्दे च एह् होंदा कि असें स्किन हमेशा कोई चीज यूज करने कोलां पैहलें उसी पैहलें जानना चाहिदा एह् चीज साढ़े एह् चीज असें गी सूट करदी ऐ नेईं करदी ऐ हन्जी हंजी अजकल बड़े बड़े अकैडमी जेह्डियां न ओह् जगह् जगह् खुह्ल्ली गेदियां न केईं लोक इन्ने जैदा फेमस हुंदे निं हैन बट उ'नें अपनी अकैडमी जेह्ड़ी खोह्ल्ली दी हुंदियां अंदर कम्म इन्ना जैदा नेईं हुंदा पर में आखनी आं कि तुस अगर कोर्स करना चांह्दे ते ओह् इक आनलाइन कोर्स ओह्दे ने इंट्रनैशनल बड़े सारे उत्थै मेकप आर्टिस्ट न अगर दिक्खेआ जा ते हून जियां दिल्ली दी इक यू बिग आई ही जेह्दा हून इक मास्टर क्लास होएआ जम्मू च तुस उं'दे कोला बी लेई सकदे ओह् ट्रेनिंग जी जी थैंकयू